जय झूलेलाल असां पंहिंजे बाग़ीचे में हीअं त घणा ई गुल फुल लॻायूं था पर उन्हनि खे कीअं लॻाइणु खपे उहे असां उन्हनि जी हाइट उन जे कलर उन जे हिसाब सां नकी कंदा आहियूं जेके नंढा हूंदा आहिनि पौधा हुननि खे अॻियां अॻियां रखी करे जेके वॾा वॾा हूंदा आहिनि उन्हनि खे पुठियां रखंदा आहियूं छो त हुननि खे सभु बराबरि सां ऐं ईअं रखी वठिबो आहे की हुननि खे उसु पाणी सभु टाइम सां सुठे नमूने में मिले ऐं हो सुठे नमूने उघी सघनि जय झूलेलाल